हलो शिव शक्ति सर्विसेस जी मूंखे न मुंहिंजी फ्रिज ॿिनि दरवाजनि वारी वॾी फ्रिज आहे त उहो न थधाइण नथी ॾे मुंहिंजी गोदरेज कंपनी जी फ्रिज आहे मां टे साल थिया आहिनि वठी करे न बर्फ ॼमे न थी ऐं पोयां ॿिनि टिनि ॾींहंनि खां इहो थिए ई थो हा न बर्फ थी ॼमे न कुझु थधाइण आहे कुझु थधो बि नथो थिए पाणी रखूं या कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह कुझु मां सभु चैक कयो आहे हेठि बि ॿ हा हा न अलॻि सां स्विच आहे हुन में बि विझी रखियो उहो बराबरि आहे उहो बि स्विच चेक करायो असां सभु बराबरि आहे त इन ई लॻियो मूंखे कूलिंग या गैस वैस घटिजी वई आहे तव्हां मोकिले सघंदव माण्हू

हा शाम जो छहें खां पोइ मोकिलियो मां घर ई आहियां

ओके ओके पर ध्यान सां पका मोकिलिजोसि